औ मेदाम जायालै खर' गरम जाजोबो गारां अ गारां आ खौनो गैया फरायनोनो रोङा सोरबा सोरबाथ' खर'आनो गरम जाजोबो आंना नोंनालाय मेदाम बेनोथ' बेनोथ' जादों मेदाम आंनाबो बिदिनो माबा रायजायाबो सोरबा सोरबा एसेयावनो गाबसै मा खालामनो सानो आं फोरोंबाबो दसेनो बावफिनो मा खालामनो सानोलां रागाबो जोंथाव जाया माथावजाया रुमाथ' मोजाङानो जोंना रुमा मोजाङानो गाज्रि नङा

नोंना सिनायनायाथ' दंमोनलै सानै एसे खबर लानांगोन बिसोरखौ माने आंजोंबो कनटेक खालाम खादोंमोन आरोना दा जोंना फिलाप जानानै दं नालाय ओमफ्रय होनहरदोंमोन आं बिसोरखौ जोंनावथ' फिलाप जानानै दंथ'जोबो होन्नानै बुंदों र' नोंनिखौ खबर हरजागोन बे नोंनोबा कनटेक खौ हरजागोन बे एसे रायल्जाय हरनाय नायदो नोंबो मेदाम औ जागोन मेदाम दे होनबा मेदाम बिदिब्ला दोननोसै नामा नै क्लास नि टाइम औ दे मेदाम दे